गोंय आमचें बिचां खातीर खूब फामाद आसा गोंयाच्या दोनूय जिल्ल्यांनी खुबशे बिचीस आसा जे निवळ आसा आनी भायल्या राज्यांतले लोक आनी फॉरेन ट्युरिस्ट सुद्दां हांगासर येवन त्या बिचांचेर न्हांवपाचो रावपाचो बऱ्यापैकी आस्वाद घेता गोंयच्या दोनीय जिल्ल्यांनी म्हणजे नोर्थ गोवान आनी सावथ गोवान वेगवेगळे बीच आसा जे बागा बीच कलंगूट बीच हे सगले आसा ते नोर्थ गोवान पडटा आनी गालजीबाग पालोलेम कोला बीच हे सगले सावथ गोवान पडटा आमी जर म्हटल्यार स्पोट्साचे उलोवंक गेले वॉटर स्पोट्स जाल्यार आमकां सावथ गोवान काया किंग जेटस्की पॅरासेलींग सर्फींग हाच्या सारके खूबशे वॉटर स्पोट्स पळोपाक मेळटा तातूंतल्या तातूंत आशव्या बीच जो आसा जो नोर्थ गोवान पडटा तातूंत सर्फींगीचे क्लासिसूय घेतात स्विमींग करपाचें जालें जाल्यार सगल्या बिचांचेर सेफूच आसा स्विमींग करपाक लोक हांगासर येवन थोडे दीस बेश्टेच अशे आतां आमचे जे गोंयचे लोक आसता ते म्हटल्यार गरमेच्या दिसांनी वयताच उदकान न्हांवपाक बिकॉज तें बरें म्हणटात आनी दुसरें म्हटल्यार थोड्या थोड्या जाग्यांचेर थोड्या थोड्या बिचांचेर आतां स्कुबा डायविंगूय स्टार्ट करतात लोक हांगासर भायल्यांतल्यान मुद्दाम येता आमच्या ह्या सगल्या बिचांचो आसवाद घेवपा खातीर आनी आमकां दर अशेंच खंयच्याच हितून इनट्रस्ट ना जाल्यार लोक बोट रायडाचोय अनुभव घेवंक शकता जो खूब बरो आसता